دستکاری یا ہنر پر مبنی پیشوں جیسے مٹی کے برتن بنانے بڑھئی وغیرہ میں ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کی اچھی خاصی تعداد ان جیسے کاموں میں ان جیسے پیشوں میں لگی ہوئی ہے اور زیادہ تر مٹی بنانے کا جو کام ہے اس میں یہ خاندان میں نسل در نسل یہ چیزیں سرایت کرتی جاتی ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی کے والد صاحب یا کسی کے دادا جان نے مٹی کے برتن بنانے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے تو اب یہ مٹی کے برتن بنانے کا جو پیشہ ہے اس کی نسلوں میں سرایت کر جائے گا اس کا بیٹا بھی وہی کام کرے گا پھر اس کا جو اگلا بیٹا آئے گا اس کی جو اگلی نسل آئے گی اسی طرح سے نسل در نسل چلتی جا رہی ہے یہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں مختلف پیشوں کے لیے مختلف طرح کے القاب ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے پر لگائے جاتے ہیں جو ان وہ پیشہ کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ لوگوں کی معاشرے میں ایک شناخت بنتی ہے لہٰذا ہمارے یہاں اس طرح کے کاموں میں ایک اچھی خاصی تعداد مشغول ہے